जोंनि हारिनि धाेरोमारि दैदेनगिरिया मिस्टार काथिराम नार्जारि बिथाङा आंनि जिउआव जिउ खांनायाव थुलुंगा होदों धाेरोमारि बिथिङाव आरो बिथाङा आंनि न'खर आंनि जोनोमगिरि बिमाखौ बोसोन होनायजों जोंनि न'खर जिउ खांनाय न'खर दाखांनायाव बिथांङा हेफाजाब होदों जायनि जावनाव जोङाे अरायबो न'खराव आंनि जोनोमगिरि बिमा आंनि बिफाजों थानानै आङाे अरायबो जौखांनो हादों आरो माेजां आखल गियान सोलोंनो हादों आरो आङाे गाव गावनि जिउ खांनाय आरो सोरांथाय बिथिङाव एसेब्लाबो गोहोम गोग्लैदों होन्नानै आङाे सानो बेनिखायनो आङाे बुंगोन जे आंनि जिउखां राहायाव बा आंनि धाेरोमाव बिथां काथिरामनि दैदेननायनि गेजेरजोंनाे आङाे आंनि न'खर आंनि सोलोंथाइ आंनि जिउखांनाया गोहोम गोग्लैदों आरो आंनि माखासे बिथिङाव आंनि मन्दलियारि समाजारिया आंखौ हेफाजाब होदों